हमरा दिस के राजा महाराजा सब रहलखिन बहुत सबके गरीब सबके ओहि देखैत रहलखिन हँ घर दुआरि सब बना दैत दरभंगा राजा जे रहलखिन हँ ओ तऽ इसकुल खोलले छथिन होस्पिटल खोलले छथिन ओहिमे बच्चा सब पढ़ै छै ओहिमे सब लिखै छै सब ओहिमे सीखै छै आ ओ गरीब के बहुत देखैत रहलखिन हँ से करैत रहलखिन हँ ओहिमे लैड़का सब पढ़ैत लिखैत रहलै दरभंगा राजा के गरीब सबके देखैत रहलखिन बहुत सबके दैत रहलखिन हँ खाना खुराक सब कुछ देख सुन करैत रहलखिन हँ बहुत सब सुफल भेलै हँ आ ओ राजा रहलखिन हँ हमरा एने के उहे राजा रहलखिन हँ तऽ रोज देखैत रहलखिन हँ दरभंगा राज्य छै ओहिमे बहुत लैड़का सब पढ़ै लिखै छै बहुत अथी करै छै से सब देखै छै सब होइ छै आओर सब ठीक है अब दरभंगा राजा रहलखिन हँ ओ इसकुल बने लेलखिन हँ पोखरि खुनेने रहलखिन हँ ओहिमे बच्चा सब पढ़ैत रहलै यऽ इसकुल खोलले रहलखिन हँ ओहिमे सब पढ़ैत लिखैत सब कुछ करैत रहलै हँ बच्चा सब सब सुखी रहले हँ अच्छा एहि ले बहुत गरीब हमर सबके देश रहले हँ बहुत देखै सुनै छथिन ई ओ राजा महाराजा सब गरीब के सब कुछ करैत रहलथिन हँ आओर सब देख सुन के अथी केलैथ रहलखिन हँ पोखरि खुना देलखिन हँ पोखरि मे लोग अथी करैत रहले माछ उछ मारैत रहलै हँ तऽ सब ओहिसे अपन जीवन कटैत रहलै यऽ बच्चा सब पढ़यै लिखयै छै होस्पिटल मे देखबै छै बर बीमारी सब अच्छा रहय छै त हुनका सब कुछ होय छै